جی بھائی یہ ہیں فاسٹ ٹورس اینڈ ٹراولس ہیں جی بھائی مجھے سیٹرڈے کے دِن ایک سیون سیٹر کار چاہئے تھی ہاں یہی یہی ویکنڈ پہ جانے کا ہے سری وینو گوپالا سوامی ٹیمپل جانے کا ہے بھائی ہاں جی میرے کو سیون سیٹر ہونے کا ہے بھائی نئی انووا کرسٹا دونوں میں سے کون سی بھی چلتی بھائی

اچھا اچھا تو بھائی ہاں ہاں بھائی نہیں اپ اینڈ ڈاؤن لینے کا ہے بھائی ہاں تو تو بھائی کیا چارجیز رہیں گے اپنا نہیں میں وہ سیٹرڈے کے دِن جاکے سنڈے کے دِن شام واپس آ جانے کا ہے بھائی ہاں بھائی

ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے اچھی بات ہے ٹھیک ہے بھائی میں آپ کو سیٹرڈے کے دِن مورننگ کال کر لیتا ہوں بھایٔی

ٹھیک ہے بھائی آپ بُک کر دیجیے میں سیٹرڈے کے دِن صبح میں کال کر لیتا ہوں آپ کو ہاں جی تھینک یو بھائی